ओइ हेलौ मा खबर औ ए ओमफ्राय माथोमोन ए माने फैबो मोजाङाव थांनो माने नोंसोर टेक्सि द्राइबार मोनदा नोङो ए औ ओमफ्राय औ आं खैला मैलानि खैला मैलानि हाब माबोरै बिदि जाखो इसे खमायदो दे इसे खमायनानै लादो माथो एफाग्राब दाम लानांगौ जाखो मानि बारायनांगौ जाखो समाज बाहेरालाय जोंनि जायगायाव बिदि बारायनो मोना खैला मैलायाव औ खोनादों खैला मैलायाव बिदि बारायनो मोना रेत बाहेरा लाबा बोरै जानो रालायदो साइदनि बाहेरा दालासै बाल खमायदो माथो एफाग्राब दाम बुंला बायखो नोंलाय देगद नगद बुंलायनानै इसे माबादो माथो एफा औ